हाँ सर हम टूरिस्टर हैं हम नालंदा आएँ है घूमने के लिए जी जी जी तो जी जी जी तो हम जानना चाहेंगे वहाँ का अब क्या मतलब वह फूड वग़ैरह है मतलब अच्छे हैं मतलब इस इसके बारे में हम जानना चाहेंगे जी जी जी

जी जी हाँ अच्छा

अच्छा अच्छा जी जी

बिल्कुल अच्छा मालदा आम अच्छा जी जी जी सर यह सर जी जी जी अए हमको यह जो बताए थे सचिन तेन्दुलकर के बारे में यह मतलब यह लीची ज़्यादा पसंद है मतलब वह बिहार का करते थे नहीं

अच्छा अच्छा हाँ जी जी जी जी जी जी

जी जी जी एक सुने थे सिंगापुर केला वह भी

जी जी तो तो सर जी जी जी तो हम मतलब यह आम और केला और लीची का आनंद ले सकते हैं ना हाँ खाकर

जी जी जी इसके बताने के लिए धन्यवाद ठीक ठीक